हाई हैलो भईया हाँ जी जी बोलिए हाँ भैया सब प्रकार के मछली है अपने पास आपको कौनसी चाहिए हाँ भैया मिल जाएँगी ना हमारे पास है है एक दम फ्रेस है एक दम बहुत अच्छी तरीके की मछली और अच्छी क्वालिटी की मछली हैं मज़ा आ जाएगा आपको हाँ हाँ भैया भैया अपने पास है नब्बे रुपये किलो हाँ फ्रेस मिलेगी एक दम ताज़ा बताइए आपको कितनी चाहिए जी भैया हाँ भैया आज मात्र एक दो घंटे पहले की मछली हैं एक दम फ्रेस अपने जो वर्कर लोग हैं उनको भेजा था उनने लाकर दी है एक दम फ्रेस है ऐसा नहीं कि कुछ गलाईवाली या फिर गर्म करी वाली है ऐसी नहीं है जैसे वह चिकेन वगैरह होता है ना गर्म गर्म उस टाइप से नहीं है एक दम फ्रेस मिलेंगी आपको अच्छा भैया आप पहली बार वैसे आए हो और आप फर्स्ट कस्टमर हो वैसे बोहनी का टाइम तो आपके लिए कर देंगे थोड़ा कम तो भैया नब्बे रुपये किलो थी तो आपके लिए अस्सी रुपये किलो लगवा देंगे जी भैया जी भैया कम ही कर के बोल रहा हूँ इससे कम नहीं हो सकता आप फर्स्ट कस्टमर हैं आप फर्स्ट कस्टमर हैं भैया इसीलिए तो भैया अस्सी रुपये किलो कर दे रहा हूँ तो आपको चाहिए थे फिर सत्तर भैया थोड़े कम हो जाएँगे ना एक काम करो आप पचहत्तर में पक्का कर लो जी और क्या चाहिए था जी जी जी जाएगा जी वह हैं स सत्तर रुपए किलो जी जी तीनों मिल जाएगा यह सब कितना कितना करना है आधा या एक किलो वह मछली तो आपके एक किलो करना है और बाकी यह तीनों आधा आधा किलो हाँ ठीक है भैया कर देता हूँ ठीक है भैया ओके